म्हजी बिगस्ट स्ट्रेंथ म्हणल्यार म्हजी आवय बापूय म्हजे इश्ट इश्टिणी ती सदांच सदांच म्हज्या वांगडा आसतात बरे वायट कितें आसा तें तांची दिकां वाट दाखयता किंवा बरें आसा तें सदांच सांगता म्हाका सदांच मदत करतात कितेंय करपाक आनी म्हजी आवय बापूय ज्यो सदांच म्हज्या फाटल्यान आसा म्हणजें अशें कितेंय कर आमी तुज्या फाटल्यान आसा सदांच तुजो साथ दिवपाक सदांच आसा आनी सगळ्यान म्हजी विकनस म्हणल्यार जर हांव सामकें सेंसिटीव मनीस जर म्हाका कितेंय म्हणलें तें सारकें मनाक लागता म्हज्या सगळ्यान पयलीं सारकें म्हाका वायट दिसता ती म्हजी सगळ्यान विकनस आनी दुसरी म्हणल्यार हांव केन्ना कोणाक ना म्हणूंक शकना केन्नाय पळय हांव सगळ्यांंक वय तरीय पूण म्हजे कडेन जायना सुद्दां हांव ना म्हणचेंं ना कोणाक ना तर म्हज्यान म्हणूंक जायना ही विकनस कशी दिसता कित्याक हाका लागून लोक म्हजो गैर फायदो घेता की हां चल काय ना केन्ना ना म्हणचें ना हें कितेंय करूंक लावया ते टायप म्हणून हांव हें ना म्हणपाचें म्हाका शक्यय ना ती म्हजी विकनस अशें मानता